औ दङ दा मामोन एह

ए दाथ' औ माबाफोर खामानि मावगौमोन आरो नों बागानाव

ए दाथ' बागानाव खामानिया एसेबां गैथ'वा दासो माबा हानाय नालाय खिलि हाहांदों थाहांदोंना बेनिखायनो बांद्राय मानसि लानाय जाथ'वाखै आरो माने सिगांआव एसे गामिनिफोरबो दंखायो नालाय हाबनाय बिसोरनो माबाखानाय कन्टेक्ट माबा लाखानाय बायदि जाबाय नालाय जेनबा मा होनगोन बिदि लाखानाय दं नालाय आं बिसोरखौनो मावहोथ'दों आरोना औ दे दायोथ' बांद्रायबो सिजोनबो नंथ'खाया नालाय बै जुन जुलाइ समावहाय एसे सिजोना मोजां जाहैयो आरो बिलाइफ्राबो मोजां रोदोमहैयो नालाय बै समाव हानाय जायो बांसिन अब्ला मानसियाबो बुरजा नांगौ जायो बे समाव आङो जेब्ला जायो होमब्ला आं नोंखौ खबर हरगोन दे औ

एह ए ए दे जागोन दे आं एसे उनावहाय खबर हरगोन दे खामानिया जायोबा सोलियोबा दायो बारा एसेबां खामानि मानसि बारा लानाय जाथ'वाखै आरो खम हानाय बिलाइफ्रानो दा एसे खम नालाय रोदोमथ'वाखै नालाय बारा देनां खामानि भिर माबा जायोबा आङो नोंखौ खबर हरगोन दे दे होम्बा औ दे आं उनाव खबर हरफिनगोन दे दे